मूंखे हेअर फोल वारनि जी तकलीफ़ आहे वार ॾाढा झड़नि पिया न ॿिए कहिंजा न आहिनि मूंखे शुगर जी तकलीफ़ आहे पहिरियों मस्तु वॾा वार हुया इन ॿिनि सालनि सॼा वार ॻरी विया आहिनि न गोल्डन अहिनि न अछा अहिनि न हू अहिनि

अच्छा

तेल कहिड़ो वापिरजे ठीकु आहे ठीकु आहे जी

हा

ॿियो ठीकु आहे ध्यानु कंदासीं अॻिते ध्यानु कंदासीं महेंदी न लॻाइ सघूं

पोइ मुंहिंजा वार ईंदा त सही न ईअं न वरी पोइ अॻिपोइ हिनखां बि न हली वञनि हा ठीकु आहे मां इनकरे तव्हां ॾिए फ़ोन कई मुंहिंजा वार सफ़ा झड़जी विया आहिनि सफ़ा कॾहिं त मुंहिंजा वार हेॾा वॾा मस्तु लहिराईंदा हुया हा ठीकु आहे जय झूलेलाल